جی میرے نزدیک اسکولوں میں زیادہ پیشہ ورانہ تعلیم کا استعمال کیا جانا چاہیے جس سے لوگوں کو ہاتھوں بچوں کے ہاتھوں میں ایک ہنر آ جائے جیسے کہ بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہنر کا کام بھی سیکھ لیں گے تو ان کے مستقبل کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی جیسے لڑکوں کے لئے زیادہ تر یہ ہے کہ لڑکوں کو پلمبرنگ اور کارپینٹرنگ اور ایسی ساری چیزیں سکھانی چاہئے جس سے یہ ہے کہ وہ آگے چل کے اپنے اس ہنر کا استعمال کر کے وہ آگے چل کے اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں اور اسی طریقے سے لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی سکھانی بہت ضروری ہے تاکہ وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنی اپنی انکم بنا سکیں اور پیسے حاصل کر سکے سلائی کر کے تو یہ ہے میرے نزدیک کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اور بھی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل پڑھائی جانی چاہئے